हमे छै हमरा घरमे एगो भगिनी छै हमर तऽ ओकरा खाना बनाबैलए नहि आबै छै अभी छोटे छै लेकिन हम ओकरा रोटी बनाबैलए छोट छोट लोइआ करिके ओकरा बेलना चकलापर बेलैके लिए सिखाबै छिए आओर सब्जी भी काटैके लिए ओकरा सिखाबै छिए जे एहि तरहसँ काटू सब्जी बनबैके लिए आओर जे खाना होइ छै मतलब से सब कहलहुँ अभी अइसन बनबऽ जेना जेना होइ छै जेना दालि बनेनाइ छै तऽ पहिने अदहन चढ़ा दै छिए ओकर बाद उसमे दालि डालि दै छिए निमक हल्दी जे होइ छै डालिकऽ ढकि दै छिए तकर बाद थोड़ा देरमे अपने दालि होइ जाइ छै ने तऽ ओकरा घोँटिकऽ बस छौँका मारिकऽ बस रखि दै छिए अइसे ही दालि बनै छै अगर भाते बनेनाइ छै तऽ अदहन चढ़ा दै छी ओकर बाद उसमे अदहन हो जाइ छै तब चावल धोइकऽ डालै छी तऽ चावल जे अगर ओहिमे सिझ जाइ छै तऽ ओकरा पसा लै छिए हमसबके चूल्हेपर बनै छै खाना तऽ पसाकऽ ओकर बाद रखि दै छिए कोनो तरुआ बनेनाइ छै अल्लूके तऽ अल्लूके जेना काटि लेलिए अल्लू धोइके आओर ओहिमे मसालासब मिला करिके लोहिआमे बनाबै छिए अइसे ही हम सिखाबै छी हम अपना बुच्चीके घरमे आओर जे होइ छै अब खाना बनाबैलए ओकरा सिखा रहल छिए